كتب بینی كی عادات اور ترجیحات پر ٹیكنالوجی كے اثرات كے بارے میں میں بات كرنا چاہتا ہوں آج كے دور میں ٹیكنالوجی كے فراہمی كی بدولت كتابوں كے رسائی اور حصول میں بہتری آئی ہے الیكٹرونک بكس آڈیو بكس اور آنلائن كتب كی سہولتوں نے كتابوں كی پہنچ كو وسیع كیا ہے مستقبل میں ای كتابوں كا غلبہ بڑھ سكتا ہے لیكن ایک مكمل غلبہ نہیں ہو سكتا الیكٹرونک بكس كی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے لیكن كچھ لوگوں كو پرنٹیڈ كتابوں كا انتخاب كرنا زیادہ پسند ہے كچھ لوگ كتابوں كا مطالعہ كرتے ہوئے ان میں موجود خوشبو كو محسوس كرنے كا لطف اٹھاتے ہیں جوكہ ہمیں الیكٹرونک بكس یا ای بكس میں نہیں ملتا لیكن الیكٹرونکس كتاب كے اپنے الگ فائدے ہیں جوكہ ہمیں سستے داموں پر میسر ہو جاتی ہیں